एक फावट हांव म्हजे देरागेर पुण्याक गेल्लें थंय म्हाका बरो एक काळोच गुलाब बरो दिसलो तांगेर बरे ते गुलाब जाल्ले वाझाक हांव येता तेन्ना हांवें ताजो एक खांदो हाडलो बरें पिशवेंत घातलें माती इल्लीशीं घातली तो खांदो घातलो उदक बी घालून हांवें ताका सामकें झोपून अशें हाडलें हाडलो आनी बरें सामकें म्हजे बाल्कनिकूच घराकूच अशें दवरलो आनी ताका बरो हें करून सद्दां उदक घालून सद्दां सामकें वताक दवरून हांवें तें बरें झाड केलें मात्सो तो जितो जालो बरो पानां अशीं आयली आंखरी अशी आयली मागीर हांवें ताका आमच्या घरांतली साली केळ्या साली भाजी बिजी उरता ती हांव सद्दां एक बाल्देंत घालतां आनी तें सारें करता मागीर तें तातूंत तें झाडाक घातले हावें आतां तें झाडाक घालतकच ताका बरे दोन तीन खांदे आयले बरें जालें तें झाड म्हजें आनी हरशीं पसून म्हज्या पोरसांत खूब झाडां आसात गुलाबाची दशणीची सुर्यकमळां तरे तरेंची दसणिची आसा गुलाबाक मागीर म्हज्यो बऱ्यो आंखऱ्यो आयल्यो बरे दोन कळे आयले आनी ते बरोच काळोच गुलाब तो बरो फुल्लो आनी बरें जालें आनी तशें पोरसांत म्हज्या तशीं खूब झाडां आसात म्हाका झाडांची फुलांच्या झाडांची म्हाका खूब आवड म्हूण हांव ताजी बरी जतनाय घेतां मागीर ते म्हजी गुलाब तो काळोच गुलाब तो मात्सो वेगळोच सो पळोवन सगळीं सामकी अजाप जाली तें फूल पळोवन आनी हें करून सगळे म्हणपाक लागले आवय बरें दिसता बरें दिसता करून आनी ताका आतां म्हजी बरी दोन तीन आतां फुलां आयल्या आतां तें झाड आसा ताजी सामकी म्हज्या जिवाकय चड हांव ताजी जतनाय घेतां आनी बरें जालां तें झाड